हाँ जी और बोलिए क्या जी हाँ क्या चाहिए आप हाँ कितना बड़ा चाहिए आपको कितना कितने का चाहिए हमारे यहाँ वैरायटी के हैं डबल डोर के भी हैं आप आईए देखिए जी हाँ हाँ हाँ हमारे पास है बहुत से हैं आईए आप देखिए छोटे हैं बड़े हैं सब हैं हाँ हाँ पी एम टी है बहुत ठंडा होता है है ना गर्मी बहुत बढ़ गया पाँच साल की गारंटी है अब कल आप आएँगी तो पसंद करेंगी कौन हर प्रकार का कलर है उसमें बिजली भी बताता है मदर वाह देखो हैं हाँ बहुत कम है उस जगह पर बहुत कम है खपत का अलग से है और जो अपन को अचार वगैराह रखना है उसका अलग से बर्फ जमाने का अलग से है सब्ज़ी का अलग से सब उसमें अलग अलग बना है आप आकर देखिए हाँ हाँ टी वी भी मिल जाएगी कब आएँगी आप कितने बजे तीन चार नहीं सही टाइम बताइए ना आप जी हाँ जी आईए आप हैं नमस्ते